हय हॅलो होय सांग हय हय सामको बोरो आरे वाह वाह वाह कशे आसात तुमी बरें न्ही आं होय होय आनीक खरेंच सांगपाचें म्हणजें तुमकांच हांव फोन करपाचो आशिल्लो तर एक प्लेन म्हण फुडलो मुखारलो रिटायरमेंट हय तातूंतल्यान एक आमचें एग्रीकल्चर आनीक गोंयचो विचार कन् यें सगलें फुडें व्हरता आसतना म्हाका एक सारको रायट एडवायस मेळटलो तो तुमचे कडच्यानच हें म्हाका सामकी याद आशिल्लें म्हण हांव तुमकांय सोदतालो हांवेन कित केलें म्हजी जी पळय हय न्ही म्हजी हय हय खूब खूब सामकें बरोबर बरोबर आनी ताका लागुनूत अशें सगलें पळयता आसतना म्हणजे म्हजी क्रिशी कार्ड आसा आनी तातूंतल्यान त्या क्रिशी कार्डाचेर म्हणजे फाल्यां गव्हरमेन्टा कडल्यान ताचो उद्दोग यें आसा एडवान्टेजीस आनी हय ताजे बद्दल तुमचे कडेन म्हायती हय हय हय ओके एज अ फार्मर बरोबर होय तें दृश्टीन जर हें सगलें पळयता आसतना पयली एडवायज म्हणजे तुमका सांगतलो जाल्यार म्हजी वीस हेक्टर म्हणजे जवळ जवळ धा हजार स्क्वेअर मिटर जमीन ही बरी गूड सोर्स ऑफ वाॅटर म्हणजे उदक बरें आसा उदकाचो पुरवठो अशें हातूंतल्यान आसा जाल्यार तूं म्हाका कितें सजस्ट करतलो म्हणजे थंय

हय ना बरोबर आतां हांव तें सगलें म्हणटा आसतनाच एक बरोबर जो मेन पावर जो आसता तोवूय बी आज शाॅर्टेज ऑफ म्हणटा तो एक तर आमी भायले लेबरांचेरच डिपेंड रावचें पडटा गोवन लेबर म्हणटा तो ना अशें वेळाचेर म्हजें तकलेन आशिल्लें तें म्हणजे डेरी फार्मींग आयज दुदाची जी यें आसा हय हय दुदाची शाॅर्टेज आसा बरी दूद मेळना आनी सेकेंडली यें सगलें मशनरींकूच कन् म्हणजे दूद गोठ्यांतली सगली वेवस्था पळोवनूय आनी दूद आनी ताज्या नंतर फोडर बी जें कितें आसा तें त्यात एरियेन म्हळ्यार उदकाचें तें आशिल्ल्यान तें करचें अशें म्हणजें तें नाशिल्लें ना ना ना पण पयलीं सान आमचें उलोवप जातालें तेन्ना मेळया मेळया थँक्यू थँक्यू येस येस येस बरें बरें बरें वेळ काडपाक जाय बरें